ॾह हज़ार हिकु सौ छाहतरि हिकु लखु टेवंजाहु हज़ार चारि सौ छह टे लख पंजहतरि हज़ार पंज सौ ॿ पंज लख यारहं हज़ार टे सौ वीह अठ लख टेवीह हज़ार सत सौ पंजहतरि